جی میں خبروں کو ہمیشہ ہندی زبان میں دیکھتا ہوں اور ہمارے یہاں ایک شوشل نیوز میڈیا بھی ہے جو پورے میں ہندی زبان ہی لے کر چلتی ہے اور ہندی زبان سے ہی ہم لوگ خبر دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بہت سارے نیوز میڈیا والے بھی آتے ہیں لیکن وہ سب بھی یہاں پہ آ کے جو پرچار کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی ہندی زبان سے ہی بات کرتے ہیں اور جو ہمارے یہاں جو ٹیویوں پر جو نیوز چینلس آتے ہیں جو خبر آتے ہیں وہ بھی ہندی زبان میں ہی آتے ہیں اور ہندی زبان میں جیسے کہ بہت سارے چینلس آتے ہیں جیسے کہ آج تک اور بھی بہت سارے نیوز چینلس ہیں جس میں ہندی زبان میں ہی نیوز رپورٹرس بات کرتے ہیں اور ہمیں ہندی زبان میں ہی ہمیں سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے اور ہم لوگ اخبار بھی جو پڑھتے ہیں وہ بھی ہندی زبان میں ہی پڑھتے ہیں اور بھی بہت سارے نیوز رپورٹرس ہیں جو ہمارے یہاں ہندی زبان میں ہی بات کرتے ہیں لیکن ہم جن جن کی رپورٹس اور جن کی چینل میں ہم دیکھتے ہیں وہ آج تک ہی ہے